उत्तर भारत और दक्षिण भारत जे विच में भोॼन ऐं भाषाउनि जो ॾाढो अंतर आहे जीअं की उत्तर भारत वारा माण्हू थोरो थधि हूंदी आहे हुते उत्तर भारत में त उहो गरमु इलाक़नि में रहण वधीक पसंदि कंदा आहिनि गरमु भोॼन खाइण वधीक पसंदि कंदा आहिनि दक्षिण भारत वारा हुन ई जॻह ते थधि में रहण पसंदि कंदा आहिनि थधि जी शयूं थधियूं शयूं खाइण ड्रिंक्स वग़ैरह वठण वधीक पसंदि कंदा आहिनि दक्षिण भारत वारा हुनजी दक्षिण भारत वारा हुन जॻह ते वधीक में वधीक कपिड़ा थधा कपिड़ा पाइण पसंद कंदा आहिनि उते ई उत्तर भारत वारा माण्हू वधीक में वधीक गरमु कपिड़ा पाइण पसंदि कंदा आहिनि भोॼन में बि उत्तर भारत वारा माण्हू चांवर और थधियूं शयूं जीअं के खाइण अवॉइड कंदा आहिनि कोल्ड ड्रिंक थियो आईस्क्रीम थी इहे सभु शयूं अवॉइड कंदा आहिनि वधीक न खाईंदा आहिनि दक्षिण भारत वारा माण्हू हुन जी जॻह ते मांस मछी और नॉनवेज वग़ैरह जेके बि गरम शयूं हुजनि उहे खाइण पसंदि कंदा आहिनि इएं ई करे हुन गरमु जॻह जे करे उहो उते उत्तर भारत वारा वधीक स्वेटर शॉल ऐं गरमु कपिड़ा बि पाइ करे गरमु जॻह खे पंहिंजे घर में बि वधीक हीटर वग़ैरह लॻाईंदा आहिनि ऐं पंहिंजे घर खे बि गरमु रखण पसंदि कंदा आहिनि ऐं दक्षिण भारत वारा हुन जी जॻह ते जेके फूड में बि फर्मेंटिंग फूड वधीक खाईंदा आहिनि ऐं समुंड जे किनारे ते छुटियुनि में बि वधीक थधी जॻहियुनि ते वीकेंड करणु मल्हाइणु वञण छुटियूं मल्हाइणु वधीक पसंदि कंदा आहिनि जीअं की समुंड जो किनारो हुजे थधियूं बर्फीलियूं वादियूं हुजनि ऐं जिते थधिकार वधीक हुजे उते वञण पसंदि कंदा आहिनि हुनजी जॻह ते ॾिठो वञिजे त उत्तर भारत वारा माण्हू गरमु जॻहियूं वधीक पसंदि कंदा आहिनि उते जीअं के गरमु जॻहियूं हुजनि हुन हुते वञी करे उन्हनि खे वधीक सही लॻंदो आहे जय झूलेलाल